असांजे महाराष्ट्र में बरसात जो मौसम जाम मज़े वारो हूंदो आहे छाकाणि त हुन में जाम सारो घुमण लाए मिलंदो आहे असां लोनावला माथेरान महाबलेशवर घुमण वेंदा आहियूं हिन करे मूंखे महाराष्ट्र जो जेको मौसम आहे उहो ॾाढो वणंदो आहे